कुछ दिन पहले मैंने एक कुर्ता लिया था उसका रंग बहुत अच्छा है धुलने के बाद भी नहीं निकलता है वो बहुत मुलायम है